हय म्हज्या भोंवतणचे चडशे लोकां कडेन कॉलेजीची डिग्री आसा आनी तांणी स्वता खातीर खुबूच बरें केलां कोण आर्टिस्ट जाला कोण आय टी कंपनीन काम करता कोण टिचर जालां कोण बिजनस बरे तरेन करता अशे सगळे भुरगीं बरे भशेन सगळें करपाक लागल्यात